आंहाथ' बिदि इसिंआव मोब्लिबगोनां आइजें एथ'बां गैया आरो बारा बाहायनायबो जाया खालि दंबा दै फुदुंग्रा अवाटार हिटार आरो बेथिं ग्राइंडार दं आरो मोब्लिब बाल्ब आथ' थाखायो गासिनि न'आवनो दानि दिनाव बिखिनिआनो दा जे दं आंनाव आमफ्राय गोदो समाव जोंहाथ' बेफोरबायदि मोब्लिबजों जोङो मोनजाबोफेराखै जोंनि उन्दै समाव मानो होनोब्ला जोंनि आइ आफा आबै आबौ मोनहा जोंखो अरजों बा बनजों संनानैसो जाहोदों

बिदिनो दानि दिनावथ' प्रेसार कुकारबो थाबाय जोंनि समाव गोदोथ' बिदि प्रेसार कुकार गैयामोन बा राइस कुकार गोदोथ' बै दो बेफोरावसो संनानै जाहोयोमोन